जय राम भएइया जय राम हाँ नमस्ते जय राम भएइया जय राम भएइया हाँ बताएँ कैसे याद किया

अच्छा हाँ गाड़ी मिल जाएगी कौन सी गाड़ी चाहिए इनोवा चाहिए या क्रिस्टा चाहिए या सफारी चाहिए इस्कारपियो चाहिए अल्टो चाहिए जो भी चाहें हर गाड़ी मौजूद है कितने लोग होंगे आप यह बताइए हाँ तो सफारी मिल जाएगी नहीं ड्राइवर भी हमारा साफ सुथरा ड्राइवर जाएगा सब और यह बाराह रुपये में आपके पास जाएगी यह बारह रुपये किलोमीटर

ठीक है नहीं नहीं है बहुत

नहीं नहीं यह बार ख़ताई आप परेशानी कतही आप दिमाग़ में हडक ना लावैं ऐसा कोई आदमी नहीं जाएगा बहुत बढ़िया ए सी भी है और नान ए सी भी है जो बताएँ वह हम भेज दें जो कौन जो तो ए सी मिल जाएगी आपको हाँ ए सी मिल हाँ हाँ

चारों धाम जाएँगे हमें कोई परेशानी नहीं है आपको गाड़ी भेज देंगे

भएइया देखिए ऐसा है रेट अलग इनोवा का रेट सोलह रुपये है इस्कारपियो से जाएँगे उसका रेट चौदह रुपये है और सफारी से जाएँगे उसका रेट पन्द्रह रुपये है और इस तरीक़े से छोटी भी गाड़ियाँ हैं उस उसका रेट दस रुपये है जैसी जो गाड़ी पसंद करें वह गाड़ी हम भिजवा देंगे तो ठीक है सफारी है पन्द्रह रुपये में जानो लगती है आप हमेशा हमेशा हमा आप हमारे वहाँ से ले जाते हैं तो ठीक है पन्द्रह रुपये बेचते हम तीस रुपये का एक रुपया अब माइनस दादा आपको भिजवा देंगे हम ठीक है हाँ हाँ कोई परेशानी नहीं होगी ड्राइबर अच्छा है सब बढ़िया है कोई परेशानी नहीं होगी कोई हाँ तो लैट्रिन बाथरूम पानी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आप चिंता ना करें नम्बर तो आपका और हमारा तुम्हारे पास है ही है कोई समस्या होगी हमें फ़ाेन करना आप लैट्रिन अऍं खाना पीना नहाना पानी कोई ड्राइवर रोक कर पिलाएग ठीक है

नहीं दादा कुछ नहीं नहीं नहीं परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं अरे आप बुज़ुर्ग आदमी हैं कोई परेशानी ही नहीं होगी सब कोई अब सब बैठे बैठे मिलेगा केवल ड्राइवर से आपको आदेश करना पड़ेगा ठीक है नमस्ते नमस्ते दादा नमस्ते है नमस्ते